अॼु मूंखे छह महीना थिया आहिनि मां विजय सेल्स मां वाइस कंपनी जी टीवी वरिती पर उहा टीवी ॾाढी सुठी निकिती आहे उन जी पिक्चर क्वालिटी साउंड उन जो आवाज़ु एतिरो त सुठो आहे क्लैरिटी एतिरी सुठी आहे मां त सभिनीनि खे चवंदसि त हमेशा विजय सेल्स मां उहा टीवी वठो ऐं उन जी पंहिंजी ई मैन्युफैक्चरिंग आहे ऐं उन्हनि जा रीवियूस बि ॾाढ़ा सुठा आहिनि टीवीअ सां खे वठी छह महीना थिया आहिनि पर असांखे कॾहिं उन मां का तकलीफ़ु न आई आहे भले ई नालो उन जो टीवीअ जो घटि आहे पर उन जी पिक्चर साउंड जॾहिं तव्हां ॾिसंदव ऐं उन जो आवाज़ु ॿुधंदव त ईअं लॻंदो त असां कंहिं वॾे थिएटर में वेठा आहियूं ॾाढो सुठो अथसि आवाज़ु ऐं ॿियनि जे भली कंपनी खां इहा टीवी जी घटि आहे पर ॾाढी सुठी आहे हिन री असांखे हिन रेंज में ॾाढी सुठी टीवी मिली आहे मां त हमेशा चवंदसि त विजय सेल्स ॿियां बि पंहिंजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करे जीअं इन टीवी कढी आहे त अॻियां फ्रिज बि कढनि वॉशिंग मशीन कढनि त असां हमेशा उन खां ई वठंदा आहियूं त तव्हां बि हमेशा उन खां वठी ॾिसो त ॾाढो सुठो अथसि जय झूलेलाल